जी हँ चप्पल दोकान जुत्ता चप्पल

ठीक छै आबू ने ठीक हए सबचीज मिलत

देखियौ ईसब छै जगह अपने देखब तकरबादे ने सेंडिलके सए रुपा तीन सए पॉँच सए जेहन जुत्ता लेबै जेहन चप्पल लेबै तेहन दाम लगतै जी बौआ अहाँके बौआ ठीक छै ई भी हँ जी जी जी छोटासँ बड़ा सबके लेल छै हमरा पासमे सबचीज ऊपलब्ध हए अहाँ अइबै बढ़िआँ बढ़िआँ सब मिलत हर डिजाइनके मिलत हरेक चीज मिलत

सब ई सब हए अपने हमसब भाव रखने छियै आहाँ अइबै जे पसंद करबै हर ब्राण्डके हर क़्वालिटीके छै जेहन अपने पसंद करबै

बच्चा बच्चा बच्ची सबके

अपने आइयै पसंद कीजिए आ हम दोकान छिकै दोकान से कोइ दिक्कत नहि कोइ शिकायत नहि होएत आइये आबू ने अपने जे पसन्द होएत लए लेबै जी जी दोकान नओ बजे तक खुला छै अपने दोकान छी जी जी कोइ दिक्कत नहि छै आहाँ अइयौ ने आबू कोइ दिक्कत नहि अपन दोकान छिकै एकदम अइयै ठीक जी सबचीज ऊपलब्ध आइयो ने सब काम रीबॉक छै बाटाके भी छै अइयौ पसंद किजिये लखानी आँइ हँ सब हए जी जी जी

हर कम्पनीके रखने छियै आबू